जियां जियां समें बदलदा जा दा समें कन्नै टैकनॉलजियां बदलदियां जा दियां उ'आं उ'आं गै जम्मू दा जेह्ड़ा ऐजुकेशन सिस्टम ऐ ओह् बी बदलदा जा दा क्योंकि जियां जियां साढ़े हून जम्मू कश्मीर दी अबादी बी बधी गेदी समाज़ दी जरूरतां बदली गेदियां बेसिक जरूरतां बदली गेदियां उस स्हाब कन्नै हून साढ़ा ऐजुकेशन सिस्टम बी बदलदा जा दा जियां साढ़े जम्मू च पैह्लें साढ़े थोह्ड़े बौह्त गै कोर्सिस होंदे हे जेह्ड़े सानूं इत्थें करी लैंदे होंदे हे ते बाकी कोर्सिस आस्तै सानूं जम्मू तों बाह्र जाना पौंदा हा हून साढ़े जम्मू च ते बत्थेरे कालेज बी खुल्ली गेदे बत्थेरे अगर आखचै के तरह् तरह् दी ट्रेनिंग्स करनी ऐ ते ओह् बी सानूं इत्थें जम्मू च गै लब्भी जंदियां साढ़े जम्मू बिच्च आई टी कालेज़िसस बी हैन जित्थें साढ़े बच्चे शिक्षा प्राप्त करा दे शिक्षा लै दे हून ते साढ़े जम्मू च एम्स बी खुल्ली गेआ जेह्ड़ा कि हून बौह्त जल्दी हून वर्क करने मतलब जल्दी गै शुरू होने आह्ला ऐ ओह्दे कन्नै केह् होना कि हून साढ़े जम्मू दे बच्चेआं गी क्योंकि समें दा कन्नै साढ़ी जरूरतां बदला दियां साढ़े बच्चेआं दियां बी जरूरतां बदला दियां हून जियां जियां अस पापूलेशन जां साढ़े आखदे जनसंख्या बधा दी ऐ उस स्हाब कन्नै साढ़े समाज दी देश दी जरूरतां बदलदे जा दियां हून जो बी बच्चेआं ने इत्थे कोर्स करने होन उं'दे बास्तै उसी तरह् दे कोर्स साढ़े जम्मू च मिली जंदे उ'नेंगी बाह्र जान दी जरूरत निं पौंदी ऐ इत्थें गै उं'दी ट्रेनिंगां होई जंदियां साढ़े जम्मू च आई टी सैक्टर होई गेआ ओह्दे मताबिक बी साढ़े इत्थें ट्रेनिंगां इत्थे साढ़े जम्मू लब्भी जंदियां हून नगरोटे कालेज बनी गेदा साढ़े जम्मू दे बच्चे इत्थें पढ़ा दे हून जियां जियां कि हून समाज़ जियां बदला दा ना समाज़ ते बदला दा उ'आं उ'आं गै साढ़े जेह्ड़ा शिक्षा दा क्षेत्र ऐ ओह्दे च बी चेंज़ आ दी बदलाव आ दे जेह्ड़े कि साढ़े समाज दी जरूरतां दे स्हाब कन्नै जरूरी बी ऐ हे ता कि साढ़े इत्थें हून जियां साढ़े इत्थें एम्स च हून जेह्ड़े बच्चे साढ़े ट्रेनिंग करन गे बत्थेरी ऐसी बिमारियां ही जां उंदे बारे च हून उत्थें उ'नें पढ़ाईयां करनियां उत्थें उनेंगी ओह्दे ट्रेनिंगां मिलनियां उत्थें उ'नेंगी ईलाज़ बी मिला दे जम्मू दे लोकां गी हून मिलने न ते होंदा एह् ऐ कि जियां जियां समें बदलदा ऐ उ'आं उ'आं गै साढ़े जेह्ड़ा शिक्षा दे जेह्ड़ा ताना बाना ओह्दे च बी बदलाव जरूरी होंदे जेह्ड़े कि हून साढ़े जम्मू च बी बदलाव आ दे न ते साढ़ा जेह्ड़ा शिक्षा दा ताना बाना हून जियां न्यू ऐजुकेशन पालिसी चली पेदी ठीक ऐ ओह्दे च केह् ऐ कि साढ़े बच्चे जेह्ड़े ऐ ऐसा नि ऐ कि सिर्फ उ'नें ने विज्ञान दे किश सारे ओह् करदे सब्जैक्ट लैने ऐ जां नॉन मैडिकल दे गै लैने ऐ जां खाल्ली मैडिकल जां खाल्ली कामर्स जां खाल्ली आर्ट हून ओह् अपने मन मताबिक केह् होंदा कि सब सबजैक्ट लेई सकदे होर उ'यां गै उं'दी सारी शिक्षा चलदी हून इक सिर्फ इक इक सैक्टर तक बच्चे हून नेईं रेही गेदे ऐ हून ओह् अपने जियां कि ओह् करना चांह्दे हे अगर समझी लैओ कुसै ने मैडिकल लेदा अगर उसी म्यूजिक दा शौंक ऐ ते पैह्ले एह् ऐसा निं होंदा हा कि ओह् म्युजिक लेई सकदा हा हून मैडिकल आह्ले बी म्युजिक लै दे कामर्स आह्ला बी कोई अगर मैडिकल दा कोई सब्जैक्ट पढ़ना चांह्दा ऐ ते ओह् पढ़ै हून ओह् बदलाव न्यू ऐजुकेशन पालिसी दे स्हाब कन्नै गै होई पाए न हून साढ़े बच्चे जियां कि नमें नमें कोर्सिस हून साढ़े जम्मू च गै लब्भा दे न होर ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि ठीक ऐ समें बदला दा ऐ समें दे स्हाब कन्नै समाज़ दी जरूरतां बदला दियां न ते उसी स्हाब कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा ऐजुकेशन सिस्टम ऐ जम्मू कश्मीर दा ओह् बी बदला दा क्योंकि हर समें दी जरूरतां अलग होंदियां होर उन जरूरतां गी पूरी करने आस्तै उऐ जेह्के कोर्स चलाने पौंदे उऐ जेह् गै साढ़ा बातावरण देना पौंदा उऐ जे उस्सै तरह् दी युनिवर्सटियां हून साढ़ी युनिवर्सटी च बी नमें नमें कोर्स चली पेदे जेह्ड़े कि मतलब बंदा अपने ओह्दे च मास्टरी करी सकदा ऐ ते ऐसा तां गै पासिबल होंदा ऐ तां गै सकदा होई ऐ जेल्लै के अस समें कन्नै बदलदे ऐ अस ओह् अगर अस पिछले ऐजुकेशन सिस्टम कन्नै चले रौह्चै ते फिर ओह् हून ते बड़ा कुछ बदली गेआ टैकनॉलजी बदली गेई देश बदली गेआ सारा पालिटिकल जेह्ड़ा ढांचा हा साढ़े देश दा ओह् बदली चुके दा ऐ इकनामिकली बी बड़ा कुछ बदली गेदा ऐ ते अपने देश गी अग्गें लेई जाने आस्तै एह् जरूरी होंदा कि सब ने ऐजुकेशन सिस्टम च जेह्ड़े बदलाव होआ दे एह्दे स्हाब कन्नै गै साढ़े बच्चे ढली पान अग्गें होर इक बेह्तर इंसान बनियै निकली सकन जेह्ड़े कि साढ़ी अपनी रियासत दा अपने देश दा नाम रोशन करी सकन होर जरूरत ऐ बी ऐ कि हून जियां जियां साढ़ा शिक्षा दा ताना बाना बदला दा ऐ जम्मू आह्लें गी बी हून चाहिदा ठीक ऐ कि बदला दा समें ते लमें ते बदलना ऐ अपने बच्चेआं गी बी बदलना ऐ होर नमें इस ताने बाने च अपने आप च फिट्ट बी करना ऐ क्योंकि आक्खेआ जंदा ऐ ना कि रेही सकदा जेह्ड़ा सेही सकदा आ होर ठीक बी ऐ ना कि अगर रैह्ना ऐ ते अपने आप च बदलाव करने पौंदे जियां जियां टैकनालजी बदला दी जां सब कुछ बदला दा गै ऐ हून उ'आं गै सानूं अपने आप गी बी बदलना पौना होर इस बदलदे ऐजुकेशन सिस्टम दे स्हाब कन्नै अपने आप गी इक नए रस्ते नमें मोड़ पर लेई जाना ता कि साढ़ा जम्मू कश्मीर होर तरक्की करै अग्गें बढ़े